मेरा नाम विकास कुमार झा है मैं एक छोटी सी कार खरीदना चाहता हूँ कैब की मैं ये जानना चाहता हूँ की मैं छोटी कार खरीदता हूँ तो उसके अन्दर क्या फ़ीचर होते हैं क्या फ़ैसलिटी होते हैं मान के चलिए कभी मैंने गाड़ी खरीदा आ उसको गाड़ी खरीदने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता ही था आप कौनसी गाड़ी ले रहे हैं उसका फ़ीचर क्या है उसके अन्दर में क्या क्वालिटी है कितने लोग सेफ़ हैं क्या एयर बैग्स हैं क्या फ़ीचर्स हैं क्या फ़ीचर्स हैं तो उसको हमने ये भी देखा जाता है कि कितनी प्राइस तक में ये गाड़ी मेरे को मिल जाती है मेरा बजट के अंदर में है की नहीं मेरे बजट से बाहर है उसके रिलेटेड ही मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ और मैं डिलिवरी के बारे में कंपनी के बारे से सोचूंगा उसके बाद बात करूँगा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसके बाद ही मैं चयन करूँगा कि मेरे को गाड़ी लेना है गाड़ी लेना है तो मैं सेफ़ लेना चाहूँगा छोटी में अच्छी गाड़ी होनी चाहिए जो मेरी फ़ैमिली के लिए कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो आ भविष्य में सुनिश्चित चलूँ आ मेरे को एक सेफ़ रहे गाड़ी जो मैं लिया हूँ मेरे को भी मन संतुष्टि हो जो नहीं हमने ये गाड़ी लिया था सही है और उसे ना कि मेरे को कोई तरह की प्रॉब्लम हो और उसके बाद मैं ये भी चाहूँगा जो गाड़ी में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की हो उसको मायलेज भी मैं देखना चाहूँगा जो मेरे को अच्छा मायलेज मिलना चाहिए कैफ़ या ओला उबेर में जो गाड़ी जेसे बूक होती डिजायर हो या सिफ़्ट हो या क्रेटा हो गया उसी तरह से हम भी सोचते हैं कि कोई एक अच्छी गाड़ी ले लें जिससे हम अपना परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाएँ तो कोई तरह का दिक़्क़त ना हो और ना ही कोई प्रॉब्लम आने पर में हमको कोई तरह का दिक़्क़त हो क्योंकि खुद की गाड़ी रहना एक आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो गया कभी भी आपको इमरजेंसी कोई हो जाए कहीं जाना ही हैं तो आप किसके सहारे मतलब आप कहीं जाने के लिए सोचेंगे तो उससे अच्छा अपना गाड़ी रहता है तो आप जा सकते हैं कहीं भी घूम सकते हैं फ़ैमली के साथ या कोई प्रॉब्लम हो गया या कोई काम है तो अपन जाएँगे सोचेंगे हमको ये करना है यहाँ जाना है तब जा सकते हैं इससे इसीलिए आज की डेट में हर इंसान सोच रहा है ये गाड़ी मेरे पास हो जाना चाहिए एक कार खरीद लो और उससे रिलेटेड अपने बजट के अंदर में ही एक गाड़ी मेरे को मिल जाए तो मैं इससे सही चला सकता हूँ और सही दे सकता हूँ यही मेरा सोचना रहता है हर इंसान चाहता है कि मेरी बजट के अंदर में एक अच्छी कार मैं खरीद लूँ जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो आज की डेट में क्या हो गया शहर में तो आपको ऐसे ही ओला उबेर रिलेटेड गाडियाँ मिल जा रही हैं जो आप कैब वगैरह बुक करो तो आपको आसानी से मिल जाती है कहीं जाने आने के लिए कोई टेस्ट ड्राइव या कोई दिक़्क़त नहीं होती है पर एक्चुअली होता क्या है अपनी गाड़ी रहने से आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कोई दिक़्क़त होगी जो आपको कहीं भी जाना है या कोई काम करना है तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के डेट में क्या है फ़ैमली के अंदर में गाड़ी रहना ज़रूरी है कभी भी कोई मेरजेंसी आ गया मान के चलिए तो हम करेंगे क्या तो अपना गाड़ी रहेगा तो कहीं घूमने भी जा सकते हैं या कोई इमरजेंसी काम भी कर सकते हैं कहीं रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना होए कोई दिक़्क़त ना हो इसी के जो चलते हम भी सोच रहें जो गाड़ी खरीदें परचेज करें एक अच्छी सी गाड़ी और उसके अंदर वो फ़ैमली फ़ीचर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो आगे तरह में कोई दिक़्क़त ना हो इसी से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी मैं भी एक परचेज कर लूँ और उसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो और ना ही रिलेटेड इसलिए सोच रहा हूँ देखूँगा गाड़ी को अच्छे से और चयन करने के बाद ही सोच रहा हूँ कि गाड़ी खरीद लूँगा फिर उसके अपने फैमली के साथ कहीं घूमने जाने आने तीर्थ स्थल या कहीं भी जाना है इस्कूल हॉस्पिटल उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे को डेट में आज के डेट में यही सोच रहा हूँ इसी रिलेटेड मैं भी सोच रहा हूँ गाड़ी खरीद लूँ अच्छी एक सेवेन सीटर हो या फ़ोर व्हीलर हो गया उसके अन्दर में जो अच्छी क्वालिटी की गाड़ी होती है वही लेना चाहता हूँ मैं भी यही सोचके आप कम मात्रा में पेट्रोल वेट्रोल का भी समस्या आज की डेट में बहुत हो चुकी है मायलेज भी होना ज़रूरी है रिलेटड रहता है जब मेरे को इतना से इतना मायलेज मिले तो मैं ये कार परचेज कर सकता हूँ और फ़ैमली के साथ कहीं घूमने वूमने जाने के लिए कोई तरह का दिक़्क़त ना हो इसके रिलेटेड मैं यही सोच रहा हूँ जो प्रॉब्लम खड़ी ना हो